کام کی جگہ پر مجھے بہت مشکلات آتی ہیں جیسے کہ جب میں پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں تو میرے گھر پہ بہت شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے یا پھر کوئی کام باہر گھر کے باہر چل رہا ہوتا ہے کوئی مشین بڑی سی مشین لگا رکھی ہوتی ہے کسی کا سمر سیول ہوا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر برابر میں کسی کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشینیں چلائی جاتی ہیں تو بہت شور شرابہ رہتا ہے تو میں اپنی جگہ پر بیٹھ کے پڑھائی نہیں کر پاتی ہوں تو وہ مشکلات میرے کو بہت ہی آتی ہیں بہت زیادہ آتی ہیں پڑھائی کرتے سمے کہ میں پرھائی کر رہی ہوں یا پھر ایسی مشکلات آتی ہیں میں پڑھائی کر رہی ہوں اور کسی اور کام کے لیے مجھے اٹھا کے بھیج دیا جائے یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی اور ہمیں کسی کام کے لیے بھیج دیتا ہے تو ہم پڑھائی پہ کونسنٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنی اپنی جو پڑھائی ہے اس کو چھوڑ کے ہمیں پھر دوسرا کام کرنا پڑتا ہے اور جو شور شرابہ ہے اس کی وجہ سے ہم پڑھائی نہیں کر پاتے شور شرابہ بہت رہتا ہے تو ہم پڑھائی نہیں کر سکتے اس شور شرابے میں پڑھائی پہ بھی کونسٹیٹ نہیں ہوتا یہ سب پریشانیاں ہمیں بہت ہی پریشان کرتی ہیں